हमर हमर यहाँ छै कि मीडिआमे मीडिआमे या फिर समाचार पत्रमे बहुत चीज देखाबएके नहि पड़ नहि देखाबए छै जेनाकि सरकारी इसकुमे जेनाकि शिक्षण माध्यमसँ पढ़ाइ नहि होइ छै सर मास्टर सब जेना आबए छै पढ़ाइ इसकुलमे नहि होइत छै तऽ ओ सब कोनो पेपर मीडियामे देखाना चाहिए मीडियावला सब नहि देखाबए छै पेपरमे आओर हमर हमर सबकेँ गाँवमे जेना हस्पताल छै सरकारी हस्पताल ओकरामे भी सही तरहसँ काम काम काज नहि होइत छै बहुत गन्दगी रहैत छै गन्दगी फैलल रहैत छै हस्पतालमे बहुत दिक्कत पेसेन्टके सहीसँ इलाज नहि होए सकैत छै जेकरामे कि हमरा सबकेँ फिर प्राइवेट कोई हॉस्पिटल या हॉस्पिटल लए जाइ लए पड़ैत छै या प्राइवेट कोई डॉक्टर लग जाइ लए पड़ैत छै पूर्णियाँ शहर अपन जाइ लए पड़ैत छै वहाँ देखए वास्ते प्राइवेट देखाए लए पड़ैत छै तऽ सरकारीमे नहि देखाबए छै इएह सब दिक्कत छै आओर विद्यालयमे भी जेनाकि पढ़ाइ नहि होइत छै तऽ मीडियावलाके देखाना चाहिए कि जैसे ई विद्यालयमे पढ़ाइ नहि भए रहल छै ओहोसब नहि भए रहल छै कोइ मतलब कोइ सुनवाइ छै ही नहि देखाना दिखाना चाहिए मीडियावलाके या फिर पेपरमे डालना चाहिए ऐसा ऐसा हमारे गाँवमे या फिर ऐसा ऐसा हो रहा है जहाँ भी कही कही मतलब कि पुल टूटि जाइत छै सड़क निर्माणमे ओते जर्जर छै पूरा ओहो मीडियावला सब नहि देखाबए छै गाँवमे आदमी सबके गाँव वला आदमी सबकेँ बहुत जादा दिक्कत भए रहल छै सड़क नहि होए खातिर मीडियावला सब नहि शो नहि देखाबए छै आओर इएह सब मुद्दा लए करके मीडियावला सब या मीडियावला या पूरा समाचार पत्र समाचार पत्रमे भी दए लए नहि चाहैत छै बहुत आदमी एहन छै बीमार पड़ि जाइत छै तऽ ओकरो वास्ते हमरो प्राइवेट संस्थान आबए लए पड़ैत छै सरकारीमे तऽ कोइ भाझे नहि छै